सर मोबाइल शॉप से बोल रहे हो क्या जी सर मोबाइल चाहिए था एक आइफोन फोर्टीन प्रो तो सर इसमें क्या क्या सिक्योरिटी क्या क्या फंक्शन रहेंगे इसमें

हाँ वो तो है जैसे की इसमें आठ एक सौ अट्ठाईस में कितने उसका पड़ेगा आठ एक सौ अट्ठाईस रैम रोम में कितने का पड़ेगा ये चार इसके जो कैमरे है वो सर कितने कितने के हैं अच्छा हाँ तो और इसमें और कोई फंक्शन जैसी कि और कोई इसमें नया मॉडल आया क्या सर अच्छा अच्छा अच्छा तो सर इसके साथ वो एक्सेसरीज़ आती हैं वो क्या क्या आती हैं एसेसरीज़ आती है न उसके साथ जैसे कि डेटा केबल और क्या क्या आता है इसके साथ में सर चार्जर नहीं आता इसके साथ में क्यों सर इतना महंगा फ़ोन और फिर इसके साथ चार्जर भी नहीं देती कंपनी अलग से कितने का पड़ जायेगा वो अच्छा और मैक्सिमम प्राइस मतलब टोटल प्राइस कितनी है इसकी इस पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा या फिर अच्छा हाँ परसेंट ही दोगे तो सर अदर कंट्री से तो ये सस्ते का पड़ रहा है अच्छा जी तो सर इसमें कितने बैटरी कितने एम एच की है और जो चार्ज होने में कितना टाइम लगाती है अच्छा और इसमें कोई अलग जैसे कि मैं थर्टीन प्रो चला रहा हूँ तो जैसे ही फोर्टीन प्रो है तो इसमें कुछ अलग से और बेटर है क्या अच्छा अच्छा सर आप आप बताए आपकी शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है तो सर जैसे की इसमें बुक करना पड़ता है पहले या फिर डाइरेक्ट ही दुकान पर आके बात कर ले अच्छा तो एबलेबल है फिर या टाइम लगेगा उसमें अच्छा ठीक है तो सर मैं आपकी दुकान पे आता हूँ फिर मैं बारह एक बजे के समथिंग आ जाऊंगा ओके ठीक